राजस्थान में कारोबारिक माहौल यहाँ काफ़ी जो राज्यों से अलग है आराम कह सकते है की अलग है क्योंकि राजस्थान में राजस्थान का जो कल्चर है वो काफ़ी वाइड है बाकी शहरों से बाकी जो राज्य है यहाँ पर जैसे बाहर के लोगों में ज़्यादा फैक्ट्री वर्क है यहाँ पर इतना नही यहाँ पर ज़्यादा एग्रीकल्चर पर लोग ज़्यादा ध्यान दे फैक्ट्री भी है पर लोग अपने एग्रीकल्चर पर हैंडीक्राफ्ट पर हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री यहाँ पर काफ़ी है और ज़्यादातर जो यहाँ पर जो क्षेत्र है यहाँ पर यहाँ पर पत्थर की माइनिंग काफ़ी होती है जो बाकी शहरों से अलग है जोकी राजस्थान का जो मार्बल है राजस्थान का जो पत्थर है पूरे भारतवर्ष में मतलब एक तरह से अपनी अलग पहचान रखते हैं बाकी शहरों मे देखा जाए तो लोग ज़्यादातर ईंटों ईंटों का जो घर वगैरह हैं वो ज़्यादा यूज़ करते हैं पर राजस्थान में लोग में जैसे जोधपुर में लोग जोधपुर में लोग ज़्यादा पत्थर का घर बनाते हैं ईटों का घर नहीं बनाते इधर और अपने यहाँ देख सकते हैं रियल एस्टेट का बिज़नेस देख सकते काफ़ी ज़मीन पड़ी जो लोग अपने खेत वगैरह का जब यह रियल स्टेट का बिज़नेस है वह भी बहुत है क्योंकि क्षेत्रफल में राजस्थान भारत में सबसे ज़्यादा है एक राज्य में यह सब जो चीज़ें है यह सब जो माहौल है ये कह सकते हैं कि हम काफ़ी शहरों से यहाँ पर यहाँ पर चूड़ी और इन सब का कारोबार ज़्यादा चलता है यहाँ पर कपड़ों का राजस्थानी सूट के जो फैक्ट्री है वो भी काफ़ी है यहाँ पर इन सब चीज़ों में यह अलग है